घूमने के लिए मेरी कुछ पसंदीदा जगह जैसे कि मुझे ऐतिहासिक स्थलों पर जाना बहुत पसंद है उसके पीछे एक कारण भी है ऐतिहासिक स्थलों पर जाने के बाद वहाँ की भूतकाल में चली उस समय जिस समय वो ऐतिहासिक स्थल बना होगा उस समय किस प्रकार की जीवन यापन लोग किया करते होंगे किस प्रकार की वहाँ पर स्था स्थापत्य कला होगी क्योंकि वहाँ जहाँ भी हम ऐतिहासिक स्थल जाते हैं तो वहाँ का स्थापत्य ही उस समय की संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरीके से वर्णित कर देता है साथ ही मुझे म्यूज़ियम जाना पसंद है क्योंकि वो इतिहास से संबंधित पुरानी जो कि भव्य चीज़ें थी और उस समय की एक बहुमूल्य सिक्के अभिलेख लिए कुछ भी ऐतिहासिक चीज़ें हुआ करती होंगी तो उसका हमें ज्ञान करवाती है और इतिहास में हमारा आ जो देश है हमारा जो जगह है वो किस प्रकार उन्नति के रास्तों को छू रहा होगा इस बारे में बताता है तो मुझे ऐतिहासिक जगह जाना बहुत पसंद है